میں نے جلد ہی فلپ کارٹ سے ایک پروڈکٹ خریدا ایک واچ خریدی ہے ہینڈ رسٹ واچ سو اس کا پوزیٹیو امپیکٹ تو واچ کا سب سے بیسٹ یہی ہے کہ وہ وقت بتاتی ہے آپ کا ڈسپلن مینٹین کرتی ہے وقت بتانے میں آپ کی مدد کرتی ہے پوزیٹیو ریویو تو یہی ہے آپ کو ایک پروفیشنل ایک پرسنالٹی آپ کی بتاتی ہے لیکن اس کا نگیٹیو امپیکٹ ایک یہ ہے کہ جو واچیز جو گھڑی مارکیٹ میں آ رہی ہے اسمارٹ واچ ہوگئی سو وہ ایک طور سے موبائل ہے اور موبائل کے کچھ نگیٹو امپیکٹس ہمارے اوپر ہیں جو اسمارٹ واچ ہے ہم موبائل سے بھی وہی کام کرتے ہیں اسمارٹ واچ سے بھی جب وہی ہونے لگے تو پھر یہ صحیح نہیں ہے یہ ایک طریقے سے غلط راستے پر لے جانے کی چیز ہے سو مجھے واچیز کے تعلق سے ایک نگیٹیو امپیکٹ نگیٹیو ایکسپیریئنس یہی ہے کہ اسمارٹ واچ بیسٹ نہیں ہے اچھی نہیں ہے جو چیز موبائل میں ہو سکتی ہے وہ ہم اسمارٹ واچ میں کرتے ہیں پوزیٹیو امپیکٹ یہ ہے کہ ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے واچ بیسٹ ہے اور آپ کی پرسنالٹی بھی بتاتی ہے